हमारी बात की जाए अन्वेक्षा एन जी ओ की तो हमारी संविधान में बहुत सारी प्रसिद्ध कार्यक्रम होते हैं जैसे कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं उनके साथ बहुत खेल कूद करते हैं और उनके साथ मूवी देखते हैं हम लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं उन बच्चों के साथ कहने का मतलब ये उनको ड्रॉइंग सिखाते हैं पिक्चर्स बनवाते हैं आर्ट सिखाते हैं और हम लोग हमारे जो वोलेंटीयर है हमारे एन जी ओ के हम लोग सारे एक दिन इकट्ठा हो जाते हैं और हम लोग सभी मस्ती करते हैं हम लोग डांस करते हैं खाते हैं कुछ जैसे डॉमिनोस चले जाते हैं हम लोग बहुत सारी जगह जा के कुछ खा पी लेते हैं और हम लोग खूब मस्ती करते हैं ऐसे डांस कर रहा है कोई कोई कुछ ला रहा है बना के कोई कुछ खा रहा है तो हम लोग हर एक एक्टिविटीज़ में इनवोल्ब्ड रहते हैं पूरे टाइम तो हम लोग को बहुत ही बढ़िया लगता है बच्चों को भी कभी कबार हम लोग ले लेते हैं अपने साथ तो हम लोग वोलेंटीयर्स और बच्चें साथ में हो जाते हैं तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं